अ औ औ खोनादों ओ कलेज विकनि ना औ ओमफ्राय डेटखौ फिक्स खालाम खाबाय औ औ टुवेन्टि फाइभ आगस्त'आव लानोसै ना औ औ नायग्रोनानै बेखौहाय उनावहाय कन्फोर्म खालामनोसै ओमफ्राय प्रग्रामनि आयटेम्स माबाफोरखौहाय नोंसोरो रायज्लाय खाबाय नामा बेयावथ' औ औ जागोन आंथ' रेडि होनो बेयावहाय ओमफ्राय नै गासैबो माबा स्टुडेन्टफोरा पार्टिसिपेट खालामनांगोन आरो बेयाव गासैबो स्टुडेन्सफोरा औ औ मा बुंनायसाय मा बुंनो नों औ औ खेलायाथ' जोंना मोजां जानांगोन कलेजनि गासैखौबो इन्फ'र्म खालामदो ग्रुपआवहाय ओमफ्राय फैनो थिनदो औ औ नटिसखौहाय होदो माने खेलायाथ' जाखागोन ना कलेजावहाय होनबा जासिगोन दां ना औ औ जासिगोन दे होनबा औ दे औ